हा उत्तर प्रदेश में पाण ई ॼाणण वारी घणनि प्रकार जी कला ऐं शिल्प जी व्याख्या मां करे सघंदो आहियां उदाहरण जे लाइ जीअं मुरादाबाद जा पीतल जा बर्तन अलीगढ़ जा ताला आगरा जो जूतो ऐं पेठो मथुरा जो पेड़ो लखनऊ जी चिकन कला बनारस जी साड़ी बरेली जो सुरमो फ़ैज़ाबाद जो हैंडलूम मेरठ जा खेल जा सामान तानपुर जो चमड़ा उद्योग फिरोज़ाबाद जी चूड़िया ऐं मिट्टी जा बर्तन